जय झूले हाणे ज़िंदगी आसानु थी वई आहे हीअ एल पी जी सिलेंडर अचनि खां पोइ रोटी सवलाई सां ठही सघंदी आहे अॻिमें माण्हुनि खे स्टोव ते कम करे फुकणो पवंदो हो घासलेट भरणा पवंदा हुआ न कोई सन कोल सां सिगड़ी बि ॿारिणी पवंदी हुई के कोल सां गु वठी अचे कर त हाणे जिंदगी हिनसां एल पी जी सिलेंडर सां सवली थी वई आहे आसानी सां मिंट में बटण अ कर लाइटर सां गैस हलाइ न तंहिंखां पोइ माण्हू ठाही सघंदो आहे रोटी पर हिन जूं सावधानियूं बि बरतणियूं पवनि थियूं भरणी पवनि थियूं जीअं त अ लीक थिए या बांस अचे पाण खे त ओॾे ताणे ॾिए पाण खे हुनखे नॉब खे बंदि करे छॾिणो पए न मकैनिक खे सॾु करे हुनखे पाइप वग़ैरह खे मटाइण जी जरूरत पए त मटाणी पए अहिड़े नमूने पाण खे सावधानी बि बरतणी पए थी ॿिया ॿार घर में मस्ती खोर आहिनि उहो चालू करे वञनि बटणु या कुझु पाण खे आडो उबितो कनि दूरी रखणी पए थी गैस खां कमु कंदे वक़्तु त हूअ दूरी न ॿारनि खे बि रखणी पए अचु वञ त कंहिं महिल अचनि न किचन में असांखे बि दूरी रखणी पए थी सावधानी रखणी पए थी रोटी ठाइण वक़्तु ते भई कोई घर कोई छ्टो वग़ैरह न पए न ध्यानु सां पोइ हुनखे कमु पूरे करण खां पोइ बंदि कर बटण करणा त पवनि न कोई लीकेज वग़ैराह आहे हुनजो बि असांखे ध्यानु रखनि पए थो भई सुख आहिनि त हुन जूं सावधानियूं बि आहिनि